आंटी तव्हां पंहिंजे ज़िंदगीअ बाबति कुझु ज़ाण ॾेयो अच्छा मुंहिंजी जिंदगी सॼी पूरी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में वई आहे पूरी पूरी जिंदगी पहिरियों बचपन में माउ पीउ जे घर में वॾी वॾी हुयमि त हुन खां पोइ मुंहिंजे घर में सत अठ भावर भेनर जाया उन्हनि जो सभु कुझु कयो उहे सभु वॾा थी विया पोइ मुंहिंजी शादी थी वई घर में वयमि हुते सावरनि में त पंज निराणूं उहो बि सभु नंढणियूं मां सभिनीनि खां वॾी पर उन्हनि सभिनीनि जी शादी कराई मंङणा कराया सभु कुझु कयो इन विच में मूंखे चारि ॿार जाया हुनमें टे गुजारे विया हिकिड़ो आहे बबु उन खां पोइ हुनजा पपा हली विया तंहिंखां पोइ हिनजे पप्पा खां पोइ अॼ टीह प साल थी विया आहिनि मूंखे त टीहनि सालनि खां वठी मां महिनत करे करे बबु चंई पंजे साले जो हुयो महिनत करे करे उनखे वॾो कयो आहे ऐं अॼ जे तारीख़ में उहो वॾे में वॾयो इंटरनैशनल स्कूल में हैड मास्टर आहे उनजे लाइ इननि टीहनि सालनि में हिकु बबु जे लाइ मां ॾाढी महिनत कई मुंहिंजे ॿार जे लाइ ॾाढी हद खां वधीक महिनत कई आहे कपिड़ो विकिणी विकिणी मशीन हलाइ हलाइ करे बिना रिजरवेशन गाॾीअ में चढ़ी धिका खाई खाई माल वठी हितां जो हिते विकिणी विकिणी करे ॾाढी हदि खां वधीक परेशानियूं ॾिसी करे हुनखे वॾो कयो अॼ घर में हुन बबुअ जे करे असांजे घर में ॾाढी सुख शांती आहे हुनजे मां ध्यानु ॾिनो ऐं मुंहिंजी नूह बि तमामु सुठी आई आहे उनखे टे ॿार आहिनि अॼ जे लाइफ में वरी बि थोरी शांती आहे मुंहिंजी लाइफ में हिकदमि जिंदगी हिकदमि सुठी थी हले बाक़ी संघर्ष ॾाढो कयो आहे हदि खां वधीक ऐं मुंहिंजे बबुअ त एतिरियूं परीक्षाऊं ॾिनियूं आहिनि सभु एम कॉम जी बि ॾिनी अथई सीए जूं बि ॾिनी अथऊं पर अॼ उहो हैड मास्टर आहे कंटरी साइड स्कूल में भगवान जी वॾे में वॾी महिरबानी आहे असांजे मथां जो वरी बि पूरया साब विधंई भगवान ऐं ॿुधंई हुनजे लाइ मां ॾाढो भगवान जी शुकर गुजार आहियां ऐं अॼ जे तारीख़ में मां अकेली सॼो सफ़र पूरो करे ऐं बसि हाणे भगवान खे प्राथना थी कयां त भगवान मूंखे मुंहिंजो बुढापो हाणे सुठे नमूने कढ जाऐं पंहिंजे हलंदी हलाए जाए बसि मूंखे ॿी काई बि चिंता न आहे हाणे बसि ॿारनि जी आहे नूह बि पढ़ियल लिखयल आहे उहा बि टयूशन पढ़ाईंदी आहे बबु हैड मास्टर आहे बई ॿार मुंहिंजा लाइकी लॻाया आहिनि महिनत ॾाढी कई हदि खां वधीक बाक़ी सभु सॼी लाइफ स्ट्रगल में वई पहिरियों नढनि भावरनि भैनरनि जी सावरनि में वरी निड़ाननि जी तंहिंखां पोइ वरी अकेला थी वियासी बई माउ पुटु तंहिंखां पोइ वरी सॼी छोकिरे जे पुठियां तंहिंखां पोइ वरी नूह आई ॾह साल हुनखे ॿार न पियो थिए हुन जी पुठियां ईअं करे करे लाइफ ॾाढी ॾाढी स्ट्रगल वारी वई आहे अॼ चौहठि साल उमिरि आहे लॻे नथो त मां कोई आरामु कयो आहे अॼु ॾींहं ताईं बि कुझु न कुझु कुझु न कुझु कंदी ईंदी आहियां ईअं न आहे बई मां अॼ बि वेही रहां अॼ बि महिनत कंदी रहंदी आहियां चौहठि साल में भले सभु दड़का ॾींदा चवंदा आहिनि न कर ममी असां ॿई वेठा आहियूं मुंहिंजे नूह पुटु जो स्पोट ॾाढो आहे चवंदी आयांसि न मां कुझु न कुझु कंदी आहियां उहो पेसो जेको मिलंदो आहे न थोरो घणो निशकाम शेवा में बि ॾई छॾींदी आहियां छोजो मां चवंदी आहियां मथे वेंदासीं न त कुझु बि ॿियो गॾ न हलंदो इहो मुंहिंजो जेको कयल निशकाम शेवा आहे उहा ई मूसां गॾ हलंदी ॿियो कुझु बि न हलंदो भले हाणे कमाये कमाये करे मूंखे पंहिंजे निड़ाननि खे वठी वयमि माता ते वठी वई मां सभिनीनि खे लखे रूपिया ख़र्चु करे भले मां ट्रेननि में वञी करे ऐं उन्हनि खे यात्राऊं करायूं सभु कुझु करायो अॼ मुंहिंजो मन ख़ुश आहे ऐं अॻिते मुक भगवान खे प्राथना थी कयांसि भगवान मूंखां निशकाम खां सवाइ ॿियो कुझु बि कम न वटि जेंसि ताईं मुंहिंजी जिंदगी आहे तेंसि ताईं मां निशकाम शेवा सभिनीनि जी कंदी रहां तव्हां मूंखे महिरबानी करे दुआ कयो त मां पंहिंजे हलंदी हलां हलंदी हलां ऐं पंहिंजे बचनि खे मुंहिंजे बचनि खे तव्हां सभु आशीर्वाद कयो महिरबानी कयो त हुननि खे भगवान सुमत ॾिए बसि मूंखे सुमतु खपे ॿियो कुझु बि न खपे बसि पैसो त आयो वियो पर ठहंदो पियो वेंदो पयो ईंदो कोई वॾी ॻाल्हि कोन्हे पेसो बाक़ी ॿारनि खे भगवान सुमत ॾिए बसि मां उहेई थी चवां ऐं असां ॾाढा सुठे माउ पीउ जा ॿार आहियूं जंहिंजे करे असांजे पीउ जेके असांखे संस्कारु ॾिना न असांखे अॼ ॾींहं ताईं बि उहे पीउ जा संस्कार ई था कम अचनि ऐं मां जी सचाई हिननि ॿिनिनि जो असांखे अॼ जेको कम आयो न उहो असांखे ॿिए कंहिंजो बि न माउ पीउ या संस्कार जेके अॼकल्ह मां सभिनीनि खे वरी बि चवां थी पंहिंजे माउ पीउ माउ पीउ खे सभिनीनि खे ति चवां तव्हां ॿार पंहिंजनि खे संस्कार ॾेयो पैसा न ॾेयो मोबाइल न ॾेयो संस्कार ॾेयो अॼ पहिरियों मुंहिंजो पुटु चवंदो उहो मूंखे तू तड़फांए थी हिकु हिकु शइ जे लाइ पर अॼ उहो ॾाढो ख़ुशि आहे चए थो ममी मूंखे भले हिकु हिकु शइ लाइ तड़फाए करे ॾिनइ पर अॼ मां ॾाढो ख़ुशि आहियां हुनजी अहमिइत मां सम्झां थो पहिरियों टीचर हुयो फिर ऐं पोइ एचओडी थियो हाणे हैड मास्टर आहे हाणे प्रिंसीपल जो बि अचेसि थो पियो ॿई तोखे असां प्रिंसीपल ठाहींदासीं पर मां त बि चवां थी भगवान मूंखे ईगो न ॾिजइं इहो ॿार तुंहिंजो थी मुंहिंजो न अथई बसि भगवान इहो ॿार तुं हिजो थी मुंहिंजो न थी मूंखे काई ताक़त कोन्हे उनखे ट इन मंजिल ताईं पोहुचाइण में मूंखे काई ताक़त कोन्हे काई ताक़त कोन्हे जेको कयो आहे न माता राणीअ कयो आहे असांजी माता आहे जेका सभु कुझु करे रही आहे हुनजी मां शुकुर गुजार आहियां ॾाढी ॾाढी शुकुर गुजार आहियां वरी बि मां कन पकिड़े करे माफ़ी थी वठांसि माता खां माता मुंहिंजो न अथई तुहिंजो अथई मुंहिंजो न अथई तुंहिंजो अथई तू ई संभाल जइंसि तू ई हिननि बचनि भंजनी मुंहिंजे बचनि खे तू संभाल जइं मूंखे मुंहिंजो चवण ते बि ॾाढो फील थींदो आहे मां चवंदी आहिंयां कॾहिं बि पंहिंजे ॿारनि जे लाइ मुंहिंजो न चओ तुंहिंजा तुंहिंजा चओ असांजा ना आहिनि भगवान तुंहिंजा आहिनि तुंहिंजा आहिनि तुंहिंजा आहिनि ॿार बसि तू ई हुनखे सुमत ॾिजइं ऐं अॻिते तू ई हलाइण वारो आहे असांजे परिवार खे बि तू हलाइण वारो आहे भगवान निराकार घटि घटि वासी तू ई आहे तू ई आहे तू ई आहे घटि घटि वासी सभु हर हंधि तू ई तू आहे बसि असांजो तो में ई विश्वासु आहे